میرے پسندیدہ کھلاڑی یوں تو بہت سارے ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اوبیسلی جو مجھے مطلب کہ سب سے زیادہ میں جنہیں مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ پسند کرتا ہوں ان میں ایم ایس دھونی کا نام میں سب سے اوپر رکھتا ہوں اور کیوں پسند ہے مجھے دیکھیے یہ بہت مطلب کہ الگ سوال ہے کہ آپ کو کیوں پسند ہے بہت ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیوں پسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں بہت ساری کٹھینایاں آئیں مصیبتیں آئیں لیکن وہ اس کے باوجود ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی ان کا جو پیشن تھا یعنی کرکٹ انہوں نے اس کو اپنے اندر سے دریافت کیا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی دیکھا جائے تو ایم ایس دھونی کا انڈیا میں یعنی ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے ان کی وجہ سے کئی بار ٹیم انڈیا کو جہاں پہ مطلب کہ شکست ہونی تھی انہوں نے وہاں پہ فتح دلائی اس کی وجہ ایم ایس دھونی کو ہی بتایا جاتا ہے اسی طرح سے کرکٹ میں ان کی جو جو انہوں نے جو کپتانیاں کی ہے ٹی ٹونٹی میں یا پھر ورلڈ کپ میں اسی طرح ٹیسٹ میچ میں یا پھر آئی پی ایل کو لے لے آپ تو انہوں نے ان کی جو کپتانی پاری رہی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے دوسرے کھلاڑی سے اور ان کو مطلب کہ کئی لوگوں نے تو کہا ہے کہ میں ان کی کپتانی میں کھیلنا چاہتا ہوں بڑے بڑے کھلاڑیوں نے کہا ہے اور جس طرح وہ کرکٹ کے آخری میں جو چھکے وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی ایک شاندار منظر ہوتا ہے اسٹیڈیم میں وہ ایک بہت اونچی آواز سی گونجتی ہے اور میں اگر ان سے ملوں گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ سر آپ نے مطلب کہ اتنے جو مطلب کہ آپ نے اپنے گول اچیو کیے اتنا سب کچھ اپنی لائف میں آپ نے حاصل کیا اور اتنا کچھ آپ نے جو کھویا آپ کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا آپ نے مطلب کہ کیسے مطلب کہ آپ تو ایک کھلاڑی رہنے کے باوجود اور اتنے بڑے کھلاڑی ہونے کے باوجود آپ نے یہ حوصلہ کہاں سے پایا اور آپ تو ایک اچھا انسان جو مطلب کہ ویکتیگت میں مطلب کہ بہت زیادہ اچھا ہو بہت زیادہ اچھے وچار رکھنے والا ہو وہ آپ کیسے بن پائے بس میں یہی پوچھوں گا